مذہب لوگوں کو کیسے اکٹھا کرتا ہے تو ہر مذہب کے اندر ہر مذہب اپنا ان کا ایک الگ طریقہ ہوتا ہے اس طرح اگر ہم بات کریں مسلمانوں کی بات کریں تو ان کے یہاں ایک خاص تیوہار جمعہ کا دن ہوتا ہے اس میں ہر لوگ اکٹھے ہوتے ہیں مل کر نماز پڑھتے ہیں اسی طرح اور اس سے اگر آگے بڑھ کر دیکھیں تو پھر ایک تہوار ہوتا ہے عید کا دن ہوتا ہے بقرعید کا دن ہوتا ہے اس دن سب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں عیدگاہ جا کے نماز پڑھتے ہیں پھر سب ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں اور پھر ایک دوسرے کے گھر جاتے ہیں سیوئیں کھاتے ہیں اسی طرح ہم اگر ہم ہندو مذہب کی بات کریں تو ان کے کمیونٹی میں دیکھیں تو وہ لوگ دیپاولی میں سب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں ایک جگہ جمع ہوتے ہیں دیپ جلاتے ہیں ایک دوسرے کو مٹھائی کھلاتے ہیں جشن مناتے ہیں تو اس طرح ہر مذہب اپنے اپنا ایک ان کا ایک طریقہ ہوتا ہے اکٹھا ہونے کا اور خوشی منانے کا